मुंहिंजो नओ घर ठहियो आहे मूंखे पंहिंजे घर लाइ परदा खपनि पिया मां पंहिंजे घर में मां पंहिंजे घर में परदा लॻाइण चाहियां पई अञा सुठो लॻे मां मां बाज़ारि वियमि बाज़ारि में ॾाढा टाइप जा परदा ॾिठा जीअं मां दुकान ते चढ़ियमि दुकान यो नालो ॿुधो हुओ उन ते बढ़िया बढ़िया परदा मिलंदा हुआ मां उन दुकान ते चढ़ियमि अलॻि अलॻि टाइप जा परदा ॾेखारईं खिड़कीअ जो परदो कमिरे जो परदो विरांडे जो परदो हाल जा परदा इहे उहे सभु ॾिठा जेको मूंखे पंहिंजे कमिरे जो मैच पियो खाए ऐं पलंग सां मैच पियो खाए त ओहिड़ा मां परदा वठी आहियमि उन जो रेट बि ॾाढो सुठो हुओ परदा सुठा हुआ उन जो कपिड़ो बि सुठो हुओ मां उन खे ॾिसी करे वठी आहियमि मां पंहिंजे घर में लॻाया त मूंखे पंहिंजे घर में ॾाढो कारो पन पियो उजालो न पियो लॻे और उन जे सुकड़जा था वञनि पिया त इन करे मां सुकड़ लॻो त मां इन करे मां मेरा पिया थी वञनि मूंखे न वणिया त मां इन करे उनखे मां उन दुकानदार ॾिए वयमि मूंखे इहे परदा न खपनि जल्दी सुकड़जी विया आहिनि कमरे में रोशनी बि न थी थिए त इन करे मां दुकानदार वारो ॾाढो पंहिंजी तारीफ़ पियो करे की परदा ॾाढा सुठा अथव त मां इन करे उन जेको मूंखे उहे न वणिया पोइ मां वापसि कया